में डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् कुतै सिक्खी निं ऐ मेरी मदर टंग लैंग्यूज ऐ जेह्ड़े मेरे मम्मी डैडी जेह्ड़े ओह्बी एह् डोगरी गै बोलदे हे जेह्ड़े मेरे दादा दादी हे ओह्बी डोगरी बोलदे हे ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ मिगी बड़ी शैल लगदी बोलनी चाहिदी इक्क प्रेम भाव निकलदा ऐ डोगरी बोलनै कन्नै हून अस इ'यां एह्कियां जेह्ड़ियां बाकी भाशा बोले होन्ने हिंदी लाई लैओ इंग्लिश लाई लैओ ओह् बाहर दे लोकें गी आंदी समझ ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् इं'या अपने अपने घर जेह्ड़े अस सारे डोगरी बोलने होन्ने मेरी मम्मी बी डोगरी बोलदे मेरे डैडी बी डोगरी बोलदे मेरी भैन बी डोगरी बोलदी ते अस हून घर च डोगरी च गै गल्ल करने होन्ने

डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी खरी होंदी आखदे डोगरी ओह् क्हावत बी ऐ नी खंड मिट्ठे लोग डोगरे तां करियै अस डोगरी बोलने होन्ने असें गी डोगरी बोलना बड़ा शैल लगदा अं'ऊ चाह्ना कि तुसें बी डोगरी बोलनी चाहिदी तुस बी डोगरी सिक्खो ते डोगरी बोलो अज्ज जेह्ड़े

ते ऐसा कुछ निं ऐ लोकें डोगरी बोलनी चाहिदी एह् साढ़ी मदर टंग ऐ डोगरी सगुआं असें इसी बढ़ावा देना चाहिदा कि भ्रावा डोगरी बोलो अजकल्ल अपनी जि'यां महाराष्ट्र चली जाओ ओह् अपनी मराठी बोलदे न ओह् लोग निं शर्म करदे न ते साढ़े इद्धर दे लोग डोगरी बोलने गी शर्म बड़ी करदे न तां करियै अं'ऊ आखना कि असें गी डोगरी बोलनी चाहिदी ते जादै कोला जादै डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा जिन्नी जादै अस डोगरी बोलगे उन्नी जादै डोगरी प्रमोट होग ते लोकें शर्म निं करनी चाहिदी डोगरी बोलनै ताहीं एह् बी थुआढ़ी गै मदर टंग लैंग्वेज़ ऐ ते असें डोगरी बोलनी चाहिदी ठीक ऐ